मै तऽ पढ़ल लिखल नहि छिए मै अपन कैरियरके लए के सबदिनसँ बच्चेसँ खेतमे सिआन भेलियनि आओर खेतिए कैरियरके लए के अपना खेती करए लए चाहैत छिऐ खेतीबाड़ीमे मन लागैत छै अच्छा आओर भी भगवानकेँ कृपासँ ढ़ेर पैसा आमदनी होतै तऽ खेतके बढ़ेबै आओर खेती करए लए चाहैत छिऐ खेतमे होइत छै कि निश्चिन्तसँ आरामसँ खेती करऽ जब मन तब नहि चाहे छोड़ दहऽ आ ओ जे होइत छै नौकरीमे तऽ रोज रोज जाए ला पड़तै खेतमे जाहऽ एकदिन चाहे नहिए जाओ यहो होय सकैत छै आ नौकरीबला रोज रोज दोड़तै जखनि बुलेतै बारह बजे रातिके तखनि जेतय हमरा सबके छै अपन मोन जाओ खेतमे ई सब करेंगे अपने कैरियर को लेकर